सूरत जो गलतेश्वर मंदरु ॾाढो सुठो आहे मूंखे उहो ॾाढो वणंदो आहे छो करे हुन में वॉटरफॉल बि आहे अने खाइण पीअण जो बि उते ॾढो सुठो आहे ऐं असां अगरि फैमिली वेंदा आहियूं त सभु उते थधो थधो मस्तु लॻंदो आहे अगरि ऊन्हारे में वेंदा आहियूं त थधो पाणी मिलंदो आहे अऊं अगरि थधि में वेंदा आहियूं त उन्हनि जी एतिरी ई माना आहे की भई उते हिकदमु हेॾो थधो पाणी न लॻंदो आहे नॉर्मल सो थधो ई लॻंदो आहे ऐं हिकदमु हेॾा ॼणा बि सनानु कंदा आहिनि वॉटरफॉल में फिर बि शुद्ध ऐं हिकदमु ऐसे हिकदमु प्योर ई जल लॻंदो आहे इअं लॻंदो ई कोन्हे कि भई पाणीअ जो एॾो आहे फ्रेस ऐं हुते आहे न शंकर भॻिवान जी ॾाढी वॾी सी मूर्ति आहे फोटोग्राफी जे लाइ बि आहे पहाड़ इहे सभु बि आहिनि खाइण पीअण जो बि उते ॾाढो सुठो आहे हिकदमु ॾिसी करे हिकदमु वाओ थी वेंदो आहे की वञी करे बसि वॉटरफॉल में वञूं अने मस्तु सनानु पाणी करे अचो ऐं इंजोय कयो असां त गेम्स वग़ैरह बि खणी वेंदा आहियूं जीअं बॉल आहे ॿियो बि कुझु ईअं नंढनि ॿारनि खे वठी वेंदा आहियूं उन्हनि जी गेम्स वग़ैरह खणी वेंदा आहियूं त पोइ हिकु हिकु ॿिए सां रमी करे अने इहे सभु करे इंजोय कंदा आहियूं उते असांखे वञण लाइ चवंदा आहिनि असां उते ई वेंदा आहियूं उते ॾाढो इंजोयमेंट लॻंदो आहे छोकी असांखे वॉटरफॉल बि मिलंदो आहे ॿारनि खे बि मज़ो अची वेंदो आहे फैमिली वारा बि सनानु पाणी करे ऐं उते वॉटरफॉल में सभु सेम सेम हूंदा आहिनि एड़ो कुझ बि न हूंदो आ्हे दिक़त वग़ैरह ऐं हुतां जो जल त हिकदमु प्यॉर हीअं लॻंदो आहे की न हाणे ई भरियो हुजे जीअं त हाणे ई पाणी आहियो हुजे हिकदमु ईअं पियो लॻंदो आहे शंकर भॻिवान जी मुर्ति वरी अलॻि अलॻि ज्योतिलिंग बि आहिनि त उते बि मंदर में मज़ा ईदी आहे सनानु पाणी करे कुझ खाई करे अने उते पोइ घुमंदा आहियूं सुबूह खां शाम ताईं कीअं समय निकरी वेंदो आहे ख़बर बि न पवंदी आहे ऐं अचण खां पोइ त मस्त ॾाढो लॻंदो आहे